میرا سیکنڈ پروڈکٹ مجھے یاد ہے جہاں تک کہ میں نے لیا تھا بوٹ کا ایئربڈس آج سے تقریباً ایک سال ہو گیا اس کو بوٹ کمپنی کا ایئربڈس میں نے لیا تھا بہت اچھا ایئربڈس تھا اس پہ سب لکھا تھا واٹرپروف بیٹر کالنگ ای این سی بھی بہت اچھی تھی گیارہ ایم ایم کا ڈائیور تھا بہت اچھا تھا لکھا تھا اس پہ میں آیا آن لائن منگایا تھا میں وہ آیا میں اس کو استعمال بھی کیا کوئی بہت اچھا چلا بہت اچھا ساؤنڈ ہوا ساؤنڈ دیا اس نے بہت اچھی کالنگ تھی ایک دم کلیئر کالنگ بہت اچھا پسند آیا چارجنگ بھی تقریباً ڈیڑھ سے دو دن کنٹنیو یوز کرنے پہ چلتی تھی وہ بہت اچھا مجھے لگا لیکن ایک بار اب میرے سے وہ پانی میں گر گیا بڈس پھر وہ میں نے نکالا میں نے سوچا ٹینشن مت لو واٹرپروف تو ہے کمپا لکھا ہے اس پہ ایک دم صاف لیکن میں جب نے نکالا اس کو پانی سے تو چالو کیا تو ہو نہیں رہا تھا چالو پھر میں اس کو تھوڑا پھونکا خوب جھٹکا اس کے اندر ہوا مارا تو اس کے بعد ہوا چالو پھر کنیکٹ کیا میں اس کو فون سے تو مطلب آواز اس کی جو ہے چالو کیا میں تو آواز اس کی کلیئر نہیں آ رہی تھی اس میں کھڑ کھُڑ سا لگ رہا تھا کہ یار ہاں اس میں پانی گھس گیا ہے پھر میں بولا ارے تو واٹرپروف تھا پھر میں نے کسٹمر کیئر کسٹمر کیئر پہ فون لگایا اس کی وارنٹی تھی ایک سال کی اور وہ میں میرا وارنٹی کے اندر ہی تھا میں فون لگایا کسٹمر کیئر پہ بولا ایسا ایسا ہے ہوا ہے واٹرپروف بولے تھے آپ لوگ یہ تو خراب ہو گیا تو کمپنی نے بولا ٹھیک ہے آپ مطلب ان لوگ بولے کہ یہ کر دو اس مطلب اس کو پیک کرو وارنٹی کارڈ ہے میں سب جو جو بولے تھے وہ لوگ میں کر دیا بولے کورئیر والا آئے گا کل کل آئے گا مطلب ایسے بولے پھر میں نے بولا ٹھیک ہے پھر ایک دن ہو گیا دو دن ہو گیا تین دن ہو گیا وہ کورئیر والا آیا ہی نہیں پھر میں پھر فون لگایا تو پھر بولے کہ یار وہ ریکویسٹ ڈالی ہے ہم نے اوپر جائے گی یہاں سے یہ ہوگا تو ایسا بول کے پھر ڈالے بولے ایک پھر دو تین دن اس رکا پھر نہیں آیا تو اس کے بعد پھر فون لگایا تو مطلب ہر بار وہ لوگ ایسے ہی بہانا بناتے تھے اور اس کو ریٹرن لے کے گئے نہیں مطلب وہ لوگوں نے سروس نہیں دیے صرف بولنے کے بعد ٹھیک ہے سروس بہت اچھی ہے پروڈکٹ اچھا تھا چلا بہت اچھا لیکن یہ جو کمپنی نے کیا سروس نہیں دیا اس کو ایکسچینج نہیں کر کے دیے یہ بہت خراب بات تھی پازیٹو چیز تو تھا پروڈکٹ لیکن یہ جو تھا اس میں یہ بہت خراب حرکت کیے تھے وہ لوگ اس سے مجھے یہ بہت نیگیٹو لگا اس کو یہ بوٹ کمپنی باقی پروڈکٹ اچھا تھا لیکن اب وہ کمپنی ایسا کری تو پھر میں اس کے بعد سے بوٹ کمپنی کا لینا بند کر دیا